نہیں میں نے کوئی دیوتاؤں وغیرہ کے بت تو نہیں بنائے ہاں لیکن جب میں چھوٹی تھی تو میں نے وہ گیلی مٹی سے بس برتن بنانے کی چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے کی کوشش کرتی تھی اور ہم لوگ اکثر جب بارش کے موسموں میں وہ گیلی اور گیلی اور کیچڑ والی مٹی ہوتی تھی تو ان سے ان سے پلیٹیں اور الگ الگ الگ الگ قسم کے برتن بنایا کرتے تھے اور پھر انہیں سکھا کراور پھر ہم کوشش کیا کرتے تھے کہ اس میں پکایئں بھی لیکن وہ اکثر جو ہے تو مٹی میں پانی ڈالنے کے بعد وہ مٹی بیٹھ جاتی تھی پھر ایک بار ہماری والدہ نے بنایا بتایا کہ ہمیں اس کو آگ میں سیکنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایکچویل برتن جو ہے تو بنتے ہیں تو پھر اکثر اس وقت ہمارے گھر میں مٹی کے چولہے پر کھانا بن بنا کرتا تھا تو ہم اسے راکھ میں ان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو راکھ میں دبا دیا کرتے تھے اور کچھ وقت کے بعد پھر ایک دو دن کے بعد اس کو راکھ سے گرم راکھ سے نکال کے تو وہ اکثر لال رنگ کے ہو جاتے تھے وہ ہمیں یہ ایکسپیرئنس بچپن کا جو تجربہ ہے وہ یاد ہے تو دیو دیوی دیوتاؤں دیوی دیوتا یا ایسی کسی چیز کا تو ہم نے نہیں بنایا لیکن ہم مٹی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے ضرور اکثر بنایا کرتے تھے